मेरा नाम ए के चार्ल्स है मैं बालाघाट में रहता हूं सत्ताईस वर्ष मैंने मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में अपनी सेवाएं दी हैं और उसके बाद मैंने स्वेच्छा सेवानिवृत्ति ले ली हैं और वर्ष दो हजार दस से मैं सामाजिक रूप से काम करता हूँ विशेष रूप से युवाओं और छात्रों को जागरूक करता हूँ उन्हें पर्यावरण संरक्षण जैव विविधता संरक्षण और क्लाइमेट चेंज के बारे में जानकारी देता हूँ साथ में मोटिवेशनल स्पीकर का भी काम करता हूँ महिला बाल विकास विभाग वन विभाग नगर पालिकाएं और ऐसे बहुत सारे विभाग हैं जिनमें मैं प्रशिक्षक के रूप में जाते रहता हूँ और उनसे संबंधित जो भी जानकारियाँ हैं वहाँ पर उपलब्ध कराता हूँ